वहाँ घूमना है हम घूमने के लिए आए हैं आपका जौन हाँ कौनसी जगह है घूमने की

अच्छा बताइए हाँ पूजा पाठ हम करेंगे हाँ वहाँ पर मंदिर है हाँ हाँ ठीक रास्ता सब कैसा है

पता चला है कि बिहार में बहुत रास्ता खराब है मेला सब कौन लगता है मौसम कौन जी भीड़ रहती है श्रद्धालु सब आते है अच्छा जी

पूजा पाठ की प्रक्रिया कैसी है फूल सबका दुकान माला सबका दुकान लोटा ई सब मिलता है न

आपका नाम क्या है जी आप ही का नाम सुना है आप बहुत अच्छा पूजा कराते हैं बहुत अच्छा आदमी है हाँ आप ही का नाम हाँ

आपसे पूजा कराएँगे आ रहे हैं आऍंगे